گڈ ایوننگ میم میم کیا آپ فون کی دکان سے بات کر رہی ہیں میم میکو ایک فون چاہیے تھا تو میں اس کا نام بتاتی ہوں آپ میکو بتانا کہ اویلیبل ہے کہ نہیں ویوو وی ٹوینٹی سیون فائو جی چاہیے میکو میم کیا یہ اویلیبل ہے آپ کی شاپ پہ اچھا تو میم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں مطلب کیا کیمرہ کیسا ہے اس کا اور اسپیکر وغیرہ اچھا اچھا اور ڈسپلے کتنے سائز کی ہے اچھا میم میکو وائٹنگ کلر میں چاہیے کیا وہ اویلیبل ہو پائے گا اچھا اور کیا میم یہ ای ایم آئی نو میم میکو یہی پسند ہے نا تو میں نے چیک کیا تھا انٹرنیٹ پہ تو میکو یہ زیادہ اچھا لگا تو میرے کو یہی خریدنا ہے تو میم یہ ای ایم آئی پر بھی اویلیبل ہے آپ کی شاپ پہ ای ایم آئی پہ مل سکتا ہے ای ایم آئی اچھا میم کتنے مہینے کی قسط بنے گی اس کی اچھا میم اس کی رینج کیا ہے اچھا

اچھا اور میم آپ کی دکان پر جو یہ فون کب تک مل جائے گا میکو میم میکو یہ وائٹنگ کلر میں چاہیے ایک تو اور میں امید کروں گی کہ آپ کی شاپ پہ میکو کوالٹی اچھی ملے کیمرے کی کوالٹی این اسپیکرس کوالٹی ڈسپلے اور یہ سب اچھی ہونی چاہیے دیکھو ہاں اچھا اوکے میم پھر آپ جب اویلبیل ہو تو میکو بتا دیجیے گا میں آپ کی شاپ سے لے لوں گی اوکے تھینک یو میم